खाना बनबैलए जाइ छिए तऽ सबचीज अथी कऽ लै छिए लकड़िएपर बनबै छी तऽ सबचीज लकड़ी ओरिआकऽ रखि लै छी सबचीज ओरिआकऽ रखै छी बरतन भी सब साफ सुथरा देखि देखिके तऽ अपना सबचीज करै छी सब्जी होल तऽ मसल्ला भी धिआनसँ देलहुँ तेल भी धिआनसँ डाललहुँ निमक भी धिआनसँ अपना ओहिमे देलहुँ आओर देखलहुँ जे ककरो मतलब आग उड़िके पड़ै नहि कोइ कपड़ा लत्तामे धरै नहि गैस भी लीकेज नहि करै

ओहे सबसे परेशानी रहै छी आओर आओर रोटी भी हैत तब रोटी भी एक बनबै लोहिआ भी करि लै करि लै छी रोटी बेल भी लै छी देखै छी जे रोटी जलनै जलै नहि रोटी उल्टा आओर भी लै छी आओर